हैल्लो हां कट्टी कट्टियै आवा दी कुत्थैं जाना तुसैं गोआ जाना इक बंदे दी टिकट लाई लाओ तुस बारां ज्हार रपे दी चार बंदे लाई लाओ तुस आओ टिकट थ्होई जानी दो त्रै दिने च ते द जेह्कड़ी थुआढ़ी फ्लाइट होनी नी ओ ठाई तरीक दी होनी टिकटां लाई लाओ स्हाब इक बंदे दी बारां ज्हार ते चार बंदे दी किन्नी होनी रुट्टी शूट्टी मलाइयै होई जाना कोई पचुन्जा ज्हार रपे हारा पैह्ले सनाओ किन्ने दिने लेई जा ने हां ते फ्ही तुस लाई लाओ स्हाब फ्ही थुआढ़ा सट्ठ ज्हार रपे तक होई जाना टोटल तुस सारा टिकटां टुकटां सारा किश खाना खुना मलाइयै होटल शोटल मलाइयै सट्ठ ज्हार रपेआ देना ओह् ते कोई भरोसा नेईं ऐ हु'न उप्परे आह्ला भरोसा छड़ा गोआ घुम्मना हां होई जाना होई जाना सट्ठ ज्हार बिच अराम कन्नै होई जाना कोई गल्ल नी कोई गल्ल नी कल आई जाओ दपैह्री डाकूमैंट डुकुमैंट सारे लेइयै अधार कार्ड लग्गना हां नेईं नेईं बंदे नी सारे आह्नने बंदे दे डाकूमैंट लेआयो अधार कार्ड लेआयो पैन कार्ड लेआयो फोटो बी लेआयो इक इक पासपोर्ट साइज हां हां

ओह् ते होई जाना दो दिनें च होई जंदा ठीक ऐ आई जायो कल ठीक चंगा चंगा